हांव स्कुलांत आसतना सिध्दनाथ पर्वत फोंडा हांगा गेल्लें तो पर्वतार चडपाक खूब चडाव आसता चडटां चडटां कितें जालें म्हागेलो पांय निसरलो आनी हांव अशें वयल्यान सकयल आयलें अर्दार पूण म्हाका अशें कांय इंजर्ड जावूंक ना जखम बिकम कांयच जावूंक नाशिल्ली फक्त हांव थंय भिलें आनीक म्हाका खूब भंय दिसली आतां हांव सामकें वयल्यान सकयल पडलें जाल्यार म्हागेलें कितें जाता आशिल्लें हांव मरता आशिल्लें कांय हात पांय मोडटा आशिल्ले कांय अशें म्हाका एक मनाक खूब भंय दिसली आनी तितूंतल्यान म्हाका भायर सरपाक खूब म्हयने गेले तें विसरपाक तो प्रसंग घडिल्लो पळय तो विसरपाक म्हाका खूब म्हयने गेले